हेल्ल' जलफि आसार खालामनायाव बानलुखौ एसे बुरजा सायदो सुदो मस्ला मस्लि देदो जिरा थाव गोथांआ नोङो जलफिखौ खय केजि बानायगोन सेरथामआवहाय एक लिटार होदो थाव गोथांआ थाव एक लिटार होनानै बानलु मस्ला मस्लि थाव गोथांखौ मोजां फुदुंदोदा ओमफ्राय जलफिखौ होसनदो ओमफ्राय मस्ला मस्लि होदो संख्रि होदो ओमफ्राय बोखांदो ओमफ्राय सान्दुंआव लामदो आरो नोङो आमलाय फिथाइबो बानाय जायो जलफिल' बानायगोन होनबा नोङो दा जलफिल' बानायोबालाय जेबो बानायाबालाय बेखौनो होदो आं बुंहरनाय बुंहरनायखौ औ एसे मोजां थाव गोथांखौ फुदुंग्रोनांगौ दै ओमफ्राय बानलुखौ उदे हाखावदो जिरा मस्ला माबादो थाव सेरदो लगायदो जलफियाव लगायनांगौ खिन्थु जलफियाव लगायनानै थावजों एवदो ओमफ्राय खांदो सानदुंआव फोरानदो जाबाय होनबालाय दे दानदो